हिंदी हमारी भाषा है ऐसे कैसे बोल दिया कि गलतफहमियाँ हैं हिंदी हमारी बहुत अच्छी भाषा है हाँ इसके लिए है ना कोई योजनाएँ चलाए अभियान चलाओ हिंदी हमारी मातृभाषा है यह शुद्ध है परंतु बहुत सारी अशुद्ध है इस भाषा में आ के मिल गई है जैसे उर्दू हमें गलतफहमी है कि यह भाषा पवीन है परंतु यह सरल भाषा है उसे सुधारने के लिए उसे सुधारने के लिए ये करना चाहिए जैसे कि कोई अभियान लाएँ योजनाएँ लाएँ इसका अर्थ अभी खराब होता जा रहा है दूसरी भाषा के कारण